تو میرے خاندان کے لوگ کافی اچھے ہیں جو کہ میرے شوق کو آگے بڑھانے میں میری بہت مدد کرتے ہیں جیسے میرے پاپا نے مجھے باہر پڑھنے جانے کو دیا کسی کی باتوں میں نہ آکر انہوں نے ایک بیٹی کو باہر پڑھنے جانے کا حکم دیا اور کہا کہ بیٹا جیسے مرضی ہو ویسے پڑھنا وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتے وہ کافی زیادہ میری مدد کرتے ہیں ہر طرح سے میری پڑھائی میں میری ہر طریقے کی تعلیم میں انہوں نے میری بہت مدد کی ہے میرے خاندان میری امی بھی کافی اچھی ہیں جو میری ہر طرف سے مدد کرتی ہیں جہاں تک ہو گیا گھر کے کام وہ مجھ سے نہیں کرواتیں وہ یہی کہتے ان کا یہی کہنا ہے کہ بیٹا اپنی پڑھائی پر دھیان دو میرے بھائی وہ بھی میری کافی زیادہ مدد کرتے ہیں ہمیشہ پڑھائی میں مجھے کچھ بھی پوچھنا ہوتا ہے میں ان سے پوچھ لیتی ہوں کچھ بھی جاننا ہوتا ہے وہ مجھے بتاتے ہیں وہ ہر طریقے سے میری مدد کرتے ہیں اور ہر طرح سے مجھے سمجھاتے ہیں کیا چیز کرنا صحیح رہتی ہے کیا چیز نہیں تو میرے خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں سبھی میری بہت مدد کرتے ہیں پڑھائی کو لے کر